साढ़ा जेह्ड़ा डोगरी कल्चर ऐ बड़ा गै अच्छा कल्चर ऐ डोगरी दे बिच्च जि'यां ब्याह् गै होंदे न साढ़ा ब्याह् होंदे अज्जकल ते सिस्टम सारा चेंज होआ दा पैह्ले पैह्ले ब्याह् होंदे हे इक्क इक्क म्हीना पैह्ले लोक औंदे गाने गोआने गी नच्चना गाना मामे ताइयां फूफे बगैरा सारे रिश्तेदारें पैह्ले औना अपने गाने शाने गोआने सौ सिस्टम ऐ ओह्दे बाच केह् होंदा हा ब्याह् होंदा रेहा बड़ी खुशी होंदी रेही लोक पूरा ग्रांऽ म्हल्ला शाम्मीं किट्ठा होंदा रेहा भाई इं'दे घर ब्याह् ऐ बड़ी खुशी आह्ली गल्ल होंदी रेही अज्जकल दा जेह्ड़ा समें आवा दा अज्जकल दी जैनरेशन ऐ कल ब्याह् होऐ ते परसो खत्म बी होई जा ते लोकें गी पता बी नेईं होंदा केह् इं'दे घर ब्याह् बी होई गेआ पैह्ले जमाने च ब्याह् होंदे रेह् लोक मंजे बिस्तरे किट्ठे करदे हुंदे हे इक्क दूए दे घरा दा ऐं लोकें गी साद्दे देने ताम्मां देनियां लोकें गी ताम्मां कोई पतासे देने कोई किश देना ताम्मां होनियां ब्याह् होने बड़े बड़े जबरदस्त सिस्टम हा पैह्ले पैह्ले जमाने च बड़ा अच्छा टाइम होंदा हा पैह्ला जेह्ड़ा साढ़ा डोगरी कल्चर हा कुड़ियें दिक्खो सूट पाने चादर सिरा पर लैनी अज्जकल चला दियां जीन दियां पैंटा पैह्ला जेह्ड़ा कल्चर हा बहोत ही अच्छा कल्चर हा इस कल्चर दे बिच्च म्हाराज जेह्ड़ा साढ़ा डोगरी कल्चर ऐ जम्मू कश्मीर च तुस कुतै बी चली जाओ जो इज्जत मान अज्ज बी जम्मू कश्मीर च बाह्र कुतै बी नेईं ऐ ब्याह् जाना बारात जानी जेल्लै बारात जानी इक्क कुड़ी आह्लें दे घर नेईं हा जंदे कन्नै इक्क घर होंदा हा हल्ला म्हल्ला उस्सी आक्खदा हा लोहे आह्ला घर पूरी बारात दा अरेंजमैंट उत्थै होना जिल्लै उं'दी रुट्टी पानी खत्म हुंदी ही जेल्लै पूरी उत्थूआं सारे बंदे रुट्टी पानी खत्म करियै फ्ही मुड़े आह्ले जेह्ड़े कुड़ी आह्ले दे घर पुजदे हे उस्सी आक्खदे हे लोहे आह्ले दे घर पैह्ले जमाने च बारात जानी पैद्दल बारात जानियां लैंप होंदे हे लोक बड़ी इज्जत मान कन्नै औंदे हे जित्थै कुतै ब्याह् आह्ले दे घर होना लैंप लेइयै बारात गी बड़ी इज्जत कन्नै उ'नें घर पजाना उ'नें रुट्टी खलानी फ्ही जय माला पौनी फ्ही ब्याह् होंदा पूरी पूरी रात ब्याह् होंदा हा ओह् अज्जकल द'ऊं घैंटे च ब्याह् कराई उड़दे पूरी पूरी रात जेल्लै ब्याह् होना असें गी बड़ा चाह् होंदा रेहा उल्लै अस बी दिक्खदे रौंह्दे हे कन्नै हर बंदे कोल टाइम होंदा हा अज्जकल टाइम नेईं ऐ कुसै कोल जेह्ड़ा पैह्ला समां हा इन्नां अच्छा कल्चर हा साढ़े डोगरें दा ओह् अज्जकल न आक्खां कुतै नेईं लब्भी सकदा

कुसै दे घर जाना इन्नी इज्जत करनी डोगरें रुट्टी खाने दे बगैर कुसै गी घरै नेईं जान देना पूरी रात ब्याह् होना दूए दिन सबेरे पंजाकी औनी पंजाकी औंदी ही जेल्लै पंजाकी औने दे बाद मतलब कि पंजाकी औने दे रखैद्दे होने ब्याह् होने ब्याह् होने दे बाद बी दो दिन तक्क प्रोग्राम चलदा रौंह्दा हा ते अज्जकल दा जेह्ड़ा सिस्टम ऐ अज्जकल दा जेह्ड़ा सिस्टम ऐ अज्ज ब्याह् होआ कल होआ नेईं होआ कन्नै ब्याहें च भैणें भ्र'ऊं गी कपड़े देने पकड़े लाने बड़ा सिस्टम होंदा हा अज्जकल दा केह् सिस्टम किश सिस्टम नेईं ऐ भैन ने पूरा भ्राऽ गी तैयार करना हर चीज देनी उसी जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर ऐ बैंड बाजे बज्जने ढोल बज्जने ऐं इक्क इक्क म्हीना पैह्ले ढोल बाजे बज्जदे हुंदे हे ते अज्जकल ढोल बाजे कुत्थै डी जे लाया कम्म खत्म पैह्ले जमाने जेह्ड़े हे बड़े स्हेई जमाने होंदे हे अज्जकल केह् जमाने न अपने साब्भै डोगरी कोई बी कुड़ी गी पैह्ले जमाने च अस इक्क दूए कन्नै डोगरी बोलदे होंदे हे प्योर होर हर गल्ल डोगरी बिच्च करनी हर म'ऊं बब्बै गी डोगरी च बलाना भैणें भ्राएं गी डोगरी बिच्च बलाना सारें कन्नें डोगरी बिच्च गल्ल करनी ऐंं अज्जकल जेह्ड़े बच्चे न शुरु च म'ऊं बब्बै ने पाई उड़े दा कोई इंग्लिश मीडियम कोई कुतै पाई उड़े दा अज्जकल जमदा जागत गी जेल्लै द'ऊं त्र'ऊं ब'रें दा होंदा नर्सरी जां एल के जी जां यू के जी जां फस्ट सैकंड च पुजदा बच्चा इंग्लिश बोलना शुरु होई जंदा जेह्ड़ा साढ़ा आने आह्ला टाइम ऐ एह् डोगरी दिन दिन खत्म होआ दी ऐ लेकिन ऐसा सिस्टम नेईं होना चाहिदा अस चाह्न्नेआ आं जिन्नें बी स्कूल न साढ़े जम्मू कश्मीर दे इक्क जेह्ड़ा इक्क सब्जैक्ट डोगरी दा होना चाहिदा कि जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी भाशा ओह् जेह्ड़े साढ़े सब्जैक्ट न ओह् उत्थै इक्क होना चाहिदा हर जेह्ड़े साढ़े निक्के भैणा भ्राऽ न साढ़े बच्चे उ'नेंगी डोगरी आनी चाहिदी कि डोगरी अगर नेईं बोलगन ते साढ़ा कल्चर जेह्ड़ा खत्म होई जाना डोगरी दे बिच्च सूट पाना डोगरे जेह्ड़े कपड़े डोगरे पांदे पंजामा कुरता पाना प्लास्टक दे बूट पांदे होंदे हे पैह्ले जमाने दे लोक अज्जकल प्लास्टक दे बूट लाइयै असें गी शर्म औंदी ऐ ओह् पैह्ले आह्ला सिस्टम थ्होड़ा रेह् दा हून पूरी पूरी ध्याड़ी लोके धारें बिच्चा घाऽ बडने रुट्टियां खानियां इक्क दूए दा इन्ना इज्जत मान होंदा हा प्यार महोब्बत होंदी ही अज्जकल ओह् सिस्टम नेईं रेहा निक्का बच्चा पैह्ली जां दूसरी पुजदा इंग्लिश बोलना शुरु होई जंदा डोगरी उस्सी समझ गै नेईं ऐ के डोगरी होंदी केह् ऐ अस चाह्न्नेआं के डोगरी जेह्ड़ा सब्जैक्ट ऐ हर स्कूल दे बिच्च होना चाहिदा ऐ के हर जेह्ड़ा सिस्टम ऐ बच्चे गी डोगरी औनी चाहिदी अपने मां प्योऽ दी अगर डोगरी नेईं औग जेह्ड़ा साढ़ा अपने जे एंड के दा कल्चर ऐ अगर बच्चे डोगरी नेईं इंग्लिश बोलना शुर करी देङन जेह्ड़ा जे एंड के दा कल्चर ऐ ओह् खत्म होई जाना में इ'यै रिक्वैस्ट करना सारें भ्राएं अग्गे कि अपने बच्चे गी कम्म से कम्म स्कूल नेईं ते घर डोगरी बोलो अगर तुस डोगरी बोलगे साढ़ा जेह्ड़ा कल्चर ऐ अग्गे चलग अगर डोगरी नेईं बोलगे साढ़ा कल्चर ऐ औने आह्ले टाइम च खत्म होई जाना में हत्थ जोड़िये इ'ऐ विनती करना अपने सारें भ्राएं अग्गे कि अपने बच्चें गी जिन्नी तूं जिन्नी ज्यादा डोगरी इ'नेंगी सनागेओ अग्गे सारा सिस्टम साढ़ा कल्चर पूरी लास्ट तक्क रौह्ग में इ'यै आक्खना जै माता दी